मूंखे पालतू जानवर जहिड़ो कुतो ॿिली तोतो वग़ैरह घर में पालणु बिल्कुलु पसंदि न ईंदा आहिनि इहे ॾिसण में त सुठा लॻंदा आहिनि पर जॾहिं घर में कुतो पालियलु हुजे या कोई महिमान घर में ईंदो आहे त उन खे ॾिसी ज़ोरु ज़ोरु सां भौंकंदा आहिनि महिमान त डप में अचणु ई छॾे ॾींदा आहिनि घर में काफ़ी बदबू फहिलाईंदा रहंदा आहिनि घर जे सामानु बि केतिरा दफ़ा हिते हुते फिटो करे छॾींदा आहिनि केतिरा ई दफ़ा ठहियलु ठुकियलु खाधे जे शइ में मुंहु विझी ख़राबु करे छॾींदा आहिनि जेकॾहिं उन्हनि जी चङी तरह साफ़ु सफ़ाई न कबी त काफ़ी बदबू ईंदी आहे सॼे घर जो माहोल ॼणु ख़राबु थी वेंदो आहे किथे वेही बि न सघिबो आहे कुलु मिलाए करे पालतू जानवर मूंखे घर में बिल्कुलु पसंदि न ईंदा आहिनि